جی ہاں میں نے تحفے کے طور پر ایک غزل لکھی اپنے دوست کو دی انہیں تو بہت زیادہ پسند آئی اور ایک آدھ کریکشن کیوں کہ وہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں میرے دوست تو انہوں نے کچھ کریکشن کی اور کہا بہت اچھا لکھا ہے بہت خوش ہوئے وہ دیکھ کے